कोरोना से कोरोना जे छै इएह छै यादगार आओर इस अनुभव एकरामे इएह छै कि बहुत खतरनाक बीमारी दुनियामे अएलै हाहाकार मचेलकै आओर अभी भी गेलऽ छै कि नहि गेलऽ छै पूरी तरहसँ पता नहि अइसा बीमारी कि कोइ ककरो देखैवला नहि ककरो इहाँ कोइ मरि गेलै तऽ ओकरो दाह संस्कार करैलए कोइ अपना बेटा तक तैआर नहि होइ छलैए पड़ोसी भी नहि आबै छलै रिलेटिव भी नहि आबै छलै कहीँ कहीँ तऽ देखेलकै टीवीमे कि अकेले किसी तरहसँ ठेलापर लऽ जाकऽ बेटा या बेटी ओकरा ई करऽ कहै छै गारकऽ छै बहुत दुखद छलै ई जे बितलऽ छै आओर ओ अनुभव हमरोसब करलऽ छिए अपना घरमे हमरोघरमे हमरा तीनो बच्चाके हो गेलऽ छलै जाँच कराबैलए गेलै तीनो बच्चा तऽ तीनोके छलै आओर हमरा घरमे बच्चासब भरलऽ छलै होस्टल छै आओर अचानकपर जाँच करेलिए तऽ पता चललै हमरासब भी जाँच करेलिए हम हमरा दुनूके नहि रहै लेकिन हमरा तीनू बच्चाके हो गेलऽ छलै तऽ बहुत परेशानी कष्ट होलै आओर जे बहुत परेशानी होलै घरमे होस्टल रहै बच्चासब रहै सबके घर भेजऽ पड़लै आओर तीनो बच्चाके तीन जगह अलग अलग जगहमे रखऽ पड़लै आओर छुआछूतके बीमारी बच्चासब कहै दूर दूर जा दूर जा नजदीक नहि आ जेना खाना दऽ दै छै ककरो कुत्ताके दऽ दै छै जेना वइसे खाना दूरेमे दै पड़ै छलैहँ आओर देखलऽ भी नहि मिलै छलै बच्चासबके बच्चासब बीमार छै हालत खराब छै सटै नहि सकै रहिए देखै नहि सकै छलिए ओकरा आओर बहुत टेन्शन कि की होतै नहि होतै कनिके तऽ मरि जाइ छै आदमी तऽ ओ टेन्शनसँ रात रात भर नीन्द नहि होइ छलै नहि सुतै छलिए रातमे चोराकऽ जब ओसब सुति जाइ तब जाकऽ देखिए गलव्स लगाकऽ मास्क लगाकऽ बर्दाश्त नहि हुअए तऽ आओर तीनो बच्चाके सेवा करै रहिए अकेले जे सब छलै काम उम करैलए आबै रहै सबके छुट्टी दऽ देलिए सब कामसँ बच्चा सबके सेवा हर चीज अपनेसँ करलिए लेकिन हमरा सबके नहि होलै बच्चासबके सबकिछु करलिए तऽ ई अनुभव छै ई घटना छै बहुत खतरनाक घटना दुबारा नहिए आबै तऽ बहुत अच्छा रहै भगवानरऽ कृपासँ ई दुबारा कोरोना वापस नहि आबै बहुत घर बर्बाद होलै लगभग हर घरसँ सुनैलए मिलै कि एकरा हो गेलै ओकरा हो गेलै कोइ ककरो देखै नहि गेलै नहि ओन्नेसँ गुजरै नहि बात करै एकदम अकेलापन कोइ ककरो नहि ऐसा बीमारी अपना भी नहि पराया भी नहि पड़ोस भी नहि पूरा अकेला बन्द घरमे कैद एक एक चीजके लिए परेशानी इएह घटना छै जे किछु एक साल पहिले आदमीसब झेलिकऽ निकललऽ छै